नमस्ते हमारे पास जो है गोभी है पच्चीस रूपये फूल है और टमाटर है सौ रुपये पसेरी है बीस रुपये किलो है और गाजर है चालीस रुपये किलो नमस्ते आप सब्ज़ी लेना चाहेंगी जी जी टमाटर है बीस रुपये किलो है सौ रुपये पसेरी है और लेना चाहेंगी जी टमाटर है पालक है गोभी है और जो है मटर है तथा मटर है और बैंगन है और जो है मूली है खीरा है मूली जो है चालीस रुपये किलो है जी मूली जो है चालीस रुपये किलो है और गाजर पचास रुपये किलो है टमाटर बीस रुपये किलो है और सौ रुपये पसेरी है जी और पालक जो है बीस रुपये बंडल है और गोभी जो है तीस रुपये फूल है तो जो है आप गोभी लेना चाहेंगी सवूची सब्ज़ी लेना चाहेंगी जी और

अच्छा अच्छा और जी जी है सब कोई है हाँ जी मटर है साठ रुपये किलो है और पालक है गाजर है एक है गाजर है चालीस रुपये किलो है हाँ हाँ हाँ हरी मिर्च है चालीस का पाव है जी जी अदरक भी है चालीस रुपये पाव यह भी है ठीक है ठीक है अदरक भी दे रहे हैं और और सब्ज़ी में जो है वह चौराई है लगी चौराई है और ठीक है ठीक है सेम है सेम सेम ठीक ठीक सेम है उसके बाद जो है बकलावा बकला वाली सब्ज़ी है ठीक अच्छा आधा किलो दे दे उसको अच्छा ठीक है सेम कितना कर दें आपको सेम सेम चलिए ठीक है इसको कर दे रहे हैं